हिकु लखु ॾह हज़ार चारि सौ नव नौ सौ नवानवे टे हज़ार ॿ सौ सत हज़ार चारि सौ पंज हज़ार